आं जाबाय सिदलि दहलाफारानिमोन आरो आरो बिनिफ्राय आङो सबायझारआव हाबा जाफैदों दा आंनि फिसायनि न'आव आं लोगो मोनफैनाया बिहाव आरो बिखुनजो आरो आंनि आंनि फिसायल'मोन आरो रावबो गैयामोन आङो दा बावनो गथ' गथाय खांबाय बाबाय खस्थ' मस्थ' मालायनि आदि हा गायनानै जानानै गथ' गथाय फेदेरबाय आंनि फिसाया दा सानै दं आरो हौवागोजा फिसा हिनजाव सासे दंमोन बेखौबो गुन्दाया खावनानै जिनाहारि खालामनानै गथ'आ लाजिनानै थैबाय आंहा दा फिसा हिनजाव गैया आरो बिहामजों मोनबाय फिसाज्ला गेदेरनि फिसौ मोनबाय सानै आं दा खस्थ' मस्थ' मालायनि आदि बादि मावनानै बिहामजो फिसाजों न' गंसेयावनो दासिमबो रायजो जागासिनो आरो आंनि फिसायनि न'आव हाबो गैया हुबो गैया मालायनि आदि गायनानै जायो खुनुरखम खस्थ खालामनानै मावनानै जालांनोसै आखाइ आथिं थासान्दियाव आं थैब्ला माबायदि मोनजायो आं मिन्थिला जायखिजाया आं थासान्दियाव आं मालायनि हा हु गायनानै जानोसै थानोसै फिसा न'खरखौ खुनुरखम खांलांनोसै दा न'खराव बिहामजो दं फिसाज्ला सानै दं फिसा न'खरैनो दं आरो जाहा न'खर गेदेर नङा